भारतारि राजखान्थि आरो राजखान्थियारि हानजाफोरनि सोमोन्दै आङो बेखौनो सानो दि बिसोरनि ज' ज' थानानै खामानि मावनाय बिसोरनि हानजा दैदेननाय बिसोरखौ आङो बिसोरनि दिसिप्लिन बायदि हाबा मावनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनो आरो भारतखौ सुबुं खुंथाय महरै आङो मोजां मोनो दि मानो होननानै बुङोबा सुबुं खुंथाय सानखालि भारताव गोदो मा जालाङामोन मा हिसाबै सुबुं खुंथाय सान फालिनाय जायो बेफोरखौ जों फिरफिला उराय होनानै उराय होनायनि गेजेरजों बिबुंथि होनानै जोङो उन्दैफोरनो मिथि होनो मोनो आरो बेनि गेजेराव जोङो माखासे बिबुंथि लाफैनाय जायो बेजों लोगोसे माखौ मोजां मोना होननानै बुङोब्ला हारिजों हारि गावजों गाव दावराव जालायनाय हिंसा हिंसि जालायनायखौ आं मोजां मोना आंनि बायदिब्ला मोजांसिन मोननाय राजखान्थि दैदेनगिरिआनो जादों डक्टर हिमन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो आङो बिसोरखौ लोगो मोनोब्ला ओरैबायदि सोंथि सोंगोन आथिखालाव हानजाफोर सोलिनाय थासारिफोरनि सोमोन्दै आरो लाइमोनफोरनि जौगाखांनायनि सोमोन्दै आङो खोथा सोंगोन बिसोरखौ लोगो मोनोब्ला आं बेफोरबायदि बेसेनगोसा बिबुंथि लाखिगोन आरो बिसोरनि सायाव माखासे आं बेसेनगोसा बोसोनफोर लाखिगोन